हा केर थो ॻाल्हाए हा मूंखे हिकिड़ो कमु करणु वारो माण्हू खपंदो हुओ मूंखे पंहिंजी जेका ज़मीन आहे उहा साफ़ कराइणी हुई लॻभॻि सत एकड़ ज़मीन आहे

हा हा हा हा ठीकु आहे त हुनजा पैसा घणा लॻंदा ज़मीन असांजी जेको वेंदो आ न पुणे हुनखां थोरो अॻियां वेंदो त रस्ते ते ई आहे पुणे सतारा रोड ते आहे अठ ॾह हज़ार लॻंदा हा ठीकु आहे त मां तव्हां खे वरी कॾहिं तव्हां सां फोन ते ॻाल्हायां या कॉन्टेक्ट कयां ऐं तव्हांखे पुछां त तव्हां ॿुधाईंदो मूंखे

हा ठीकु हा ठीकु आहे पर जेको तव्हां मूंखे अघु ॿुधायो आहे मूंखे लॻे थो थोरो वधीक आहे उहो अघु न मुहिंजे चवण जो मतिलबु ईअं आहे जो मुंहिंजो हिकु ॿियो बि प्लॉट आहे उहो बि हुते पासे में ई आहे त हुते बि लॻभॻि इहो ई कमु थींदो तॾहिं मां तव्हांखे चवां पियो त हुनजो तव्हां बराबरि थोरो घटि करे ॿुधायो असांखे त मां तव्हांखां इहो कयां फाइनल कयां अच्छा हुनमें हिकड़ी ॻाल्हि पुछणी हुई त जेके तव्हां हुते साफ़ सफाई करण लाए जेके तव्हांखे सामान खपंदा उहे तां पाणे ई खणी ईंदा न

हा ठीकु आहे घणो करे असांजो इहो मूंखे ठीक थो लॻे पियो त मां तव्हांखे वरी फोन कंदो सांव ऐं पोइ तव्हां अचिजो जय हा हा हा हा हा ठीकु आहे जय झूलेलाल